شادیوں جیسی بڑی تقاریبوں کے دوران جبھی بھی پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پہلے پڑوسی کام آتے ہیں چنان چہ اگر پھر بھی پانی ختم ہو جائے تو آس پاس کے محلے میں کوئی واٹر پلانٹ ہے جو رقم لے کر پانی ادا کرتے ہیں انہیں ہم رقم کی ادائیگی کر کر پانی لے کر اپنے گھر کی سہولتوں کے حساب سے پانی لے جایا جاتا ہے اسی طرح ہم شادیوں میں پانی کا انتظام کرتے ہیں